हेलौ सार औ आंनि गेसथिक दङ मा मा मा खालामनांगौ मा मुलि जानांगौ औ औ औ

गाइखेर साहाफ्राखौलाय गाइखेर साहाफ्राखौ मोनलों जा लाल साहा मोनलोङो ओ औ बिनिफ्राय

औ औ दा बिनि बरिनि अनगायैबो आरो माबाफोर लिकुइट फोर दंबावो नामा सिरापफोर दंबावो औ उम आदसा दे सिरापनि बथल सिराप बथलाखौबो लोंनांगौ औ औ उम जानायनि सिगां लोंनांगौ ना उनावहाय लोंनांगौ जाखांनानै

दे होमब्ला हामबाय दे दोनथ'दिनि सार